हाँ मध्य प्रदेश में वंचित बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं पिछड़े वर्ग के लोगों के लिये सरकारी सेवाओं में उचित प्रनिधित्व दिया जावे पैंतीस प्रतिशत आरक्षण दिया गया है पिछड़े वर्ग के लोगों के लिये जाति या धंधे करने हेतु सरकारी समितियाँ गठित करने के लिये प्रोत्साहित किया गया है जिससे वह अपना व्यवसाय करेंगे और बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकेंगे इसी प्रकार बच्चों के लिये उन्होंने स्कोलरसिप का भी ध्यान रखा है और बच्चों के लिये स्कॉलरशिप कराई जा रही है इसी के साथ प्रदेश के हर क्षेत्र में में आवास मतलब बच्चों को रोकने के लिये आवाज जहाँ पर वो अपने स्कूल या कोलेज के साथ साथ वो अपने रहने की व्यवस्था कर सकें वहाँ पे उनका होस्टल की व्यवस्था कराई गई है वो वहाँ पर रह सकते हैं और खाना पीना कर सकते हैं वहाँ से वो अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं यह बहुत ही बड़ा उनके लिये सहयोग है और ये सकारात्मक एक पहल है उनके लिये जिससे उन्हें शिक्षा में आगे बढ़ने के लिये यह कार्यक्रम बहुत ही मदद करते हैं